जय झूलेलाल अॼु खां टे ॾींहं पहिरीं मां हिकु चार्जर वस वरितो हुओ हुन चार्जर खे जॾहिं मां पंहिंजे घरु खणी आयमि ऐं फ़ मुंहिंजे फ़ोन ते हुन चार्ज चार्ज खे लॻायमि तॾहिं मुथे मूंखे ख़बर पेई हू चार्जर ठीकु सां कमु ई नथो करे हू मुंहिंजे फ़ोन खे चार्ज ई नथो करे सघे ॿ टे कलाक में बि हूअ वीह ऐं टीह पर्सेंट ई मुंहिंजे फ़ोन खे चार्ज करे थो हिन खां पोइ बि हू तपिजी तपिजी थो पिए बिल्कुलु हिकदमि भभक वारो जो चार्जर थींदो आहे भकिजी थो पिए ऐं हुन चार्जर खे हाणे मां फ़ोन में लॻायां थी त हू फ़ोन बि नथो चार्ज करे ऐं हाणे मां हुन चार्जर जे पुठियां पंहिंजा टे सौ रुपया बि विञाया हुन दु दुकान वारे खां मां टे सौ रुपया ॾिना हुआ हिन चार्जर लाइ ऐं चार्जर बि मूंखे सुठो कोन ॾिनो हुन चार्जर का कारण मां ॾाढी ॾाढी ॾाढी परेशानु थी वेई आहियां फ़ोन मूंखे चार्ज ई नथो थिए ऐं अलाए जे कहिड़ो लोकल चार्जर मूंखे हुन ॾिनो आहे जंहिं जे कारण मां ॾाढी परेशानु थी वियमि हाणे मां ॿियो चार्जर वठण जी इच्छा कयां थी पर अहिड़ो चार्जर हुन दु दुकान वारे मूंखे ॾिनो आहे जंहिं खां मां तपिजी वियमि मुंहिंजे पैसनि जी बि बेड़ी ॿुॾी वेई ऐं मुंहिंजो कम बि नथो थिए